دوپہر بخیر جناب آج بڑے دن بعد ہم آپ کے یھاں آئے ہیں خیریت ہے جی ہم بھی بہتر ہیں آڈر تو آپ کو پتہ ہی ہے وہی جو آپ کا اسپیشل اور ہمارا سب سے پسندیدہ ہے بالکل صحیح انداز تھے آپ کے ضرور آپ ہمارے لیے بٹر چکن اور ساتھ میں تندوری نان لے آئیے نان ہو جائے تو زیرہ چاول بھیج دیجیے گا اور اس کے بعد نرم نرم گلاب جامن کا انتظام کر دیجیے گا جی ہم بالکل لطف اندوز ہو کر کھائیں گے آپ کا بہت شکریہ